असांजे शहर में हीअं त बिजली कॾहिं वेंदी कोन्हे पर हाणे केॾीमहिल कुझ थी थो वञे वायर या खंभो बंभो किरी थो पए त पोइ बिजली वञे थी ऐं जीअं बिजली वञे थी गरमियुनि जे टाइम ते शायदि हफ़्ते में हिकु ॾींहुं कटींदा आहिनि सप्ताह में हिकु ॾींहुं बिजली वेंदी आहे त बिजली जॾहिं वेंदी आहे सुबूह खां असांखे पहिरियों त पाणी पंहिंजो भरे रखिणो पवंदो आहे घर जे कमनि लाइ असांखे पाणी भरे करे रखिणो पवंदो आहे ऐं उन खां पोइ सनानु आदिअ लाइ बि असांखे उन मां ई वापिरणो पवंदो आहे घर जा कम बर्तन पोचा जीअं बि आहे हुन लाइ असांखे रखिणो पवंदो आहे पाणी जमा करे ऐं बिजली बिना न कोई चैन न निंड करे सघंदो आहे उन लाइ असांखे उन जो इंतिज़ारु करिणो पवंदो आहे या पोइ न्यूज़पेपर या पंखा जेके घर में ठहियलु इहे हूंदा आहिनि उहे हलाए करे असांखे बिजली अचण जो इंतिज़ार करिणो पवंदो आहे जाॻी करे ऐं बिना बिजलीअ जे न असांजी अॼु जूं आधुनिक शयूं इन जीअं टीवी फिरिज वॉशिंग मशीनूं असांजे मिक्सरूं कुझ बि असांजो कमु आधुनिक शयुनि जो कमु बिजलीअ जे बिना असां न था करे सघूं उहे असांखे सभु बिना बिजलीअ जे हासिल नथो थिए